हाँ नमस्ते भैया नमस्ते नमस्ते बाल कटवाना था मेरा हाँ तो बताएँगे कुछ रेट उट बताइए कर के दिखाइए कौनसा कौनसा डिजाइन चल रह इस समय ज्यादा डिजाइन देख रहे हैं कि आपका वो पचास का वो हुआ है पचास से लेकर के दो सौ तक है तो आप हमको वही वाला काटिए जो बताया बता रहें है कि मतलब देखिए मेरा राउंड ये मेन रहेगा और ऊपर वाला जो है कि हल्का छोटा करवाना है हाँ तो मेरा बाल मतलब कि उस नहीं होना चाहिए बढ़ियाँ से बाल कटना चाहिए मेरा अगर हम देखेंगे तो समझ लीजिए कि अगर मुझे कोई डिस्टर्ब होगा तो मैं पैसा नहीं दूँगा आपको पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि हम मतलब कि अब बच्चों का अपने मतलब घर के परिवारों का भी बाल उल कटवाने आएँगे ले र के सबका बाल कटवाते आपकी दुकान पर ही

हाँ तो बहुत बहुत नाम आपका सुने थे कि बहुत बढ़ियाँ बनाते बहुत बढ़ियाँ बनाते हैं इसलिए मतलब मैंने सोचा कि चलें पहले दुकान पर देख लेते हैं भाई साहब कैसे का

नहीं ये सब तो हमको नहीं हमें ये सब नहीं पसंद रहता है मैं जो चॉइस करूँगा वही उसी हिसाब से उसी कलर में बाल और बाल को भी कलर करवाना है मुझे बताइए

लाल ही सही पड़ेगा जो मेरा बाल थोड़ा सा पका हुआ है और सब लाल हो जाता तो सही रहता और ज्यादा कलर नहीं चाहिए मुझे मेरा जो सफेद बाल है बस वही लाल हो जाना चाहिए बस इसका प्राइस अलग से ना होगा क्या लेते हैं उसका हाँ तो उसका चार्ज अलग रहेगा मुझे पता है आप करिए मैं कह रहा हूँ ना कि मैं मेरा बाल सही बनना चाहिए और कुछ नहीं मैं क्योंकि मुझे वही बताया है तभी से आए है तुम्हारी पर हाँ तो सही चलिए अब अपना वो वो दिखा दीजिए कौनसा कलर कलर रखें हैं उसमें बाल वाला भी थोड़ा देखना हमारा तो लाल ही पसंद है दिखा दीजिएगा

चलिए ठीक है तो मुझे यही लाल मेरा मेरा मतलब मेरा बाल वैसे का वैसे रहे मैं जितना बिना सफेद बाल है बस मेरा लाल हो जाना चाहिए

नहीं नहीं काला नहीं करवाना है मुझे मेरा बाल वो जो पका हुआ है सफेद है बाल बस वही लाल हो जाए बस और कुछ नहीं चलिए भईया ठीक है रख नमस्ते तब चल रहें है अब